गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनायानो जोबोरै मुंदांखा बिहुं लायो मानोना जोङो गामि ओनसोलाव बांसिनै इन्टारनेटखौ जों नुनो मोननाय जाया जायनि थाखाय जोङो टाउन सहरनि बादि न' सिङाव हाबसोनानै मबाइलाव गेम गेलेनायखौ नुनो मोना दा जोङो गामि ओनसोलाव बांसिनै गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गर खेला बाथा खेला जोलुर भलिबल क्रिकेट बायदि बायदिखौ जोङो फोथाराव एबा मोनसे जायगायाव ज'यै गेलेनायखौ नुनो मोनो दा जोंहा बेफोरबादिनि थाखायनो जोङो गावजों गावै खौसेथिखौ मोजाङै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो मेन्टेलि आरो फिजिकेलि स्त्रं जानायखौ जों नुनो मोनो आरो